आमी गोंयकार तांदूळ हे खूब खाता तांदूळ आमगे प्रमुख जेवण तांदूळ जाय आसले कारणान आमकां शेत लावचे पडटा आमी भरपूर शेत लायता शेता खातीर पावस बी जाय तो आमचे गोंयांत खूब पडटा पूण एक एक फावटी कितें जाता पावस चड पडले कारणान हुंवार येता हुंवार येता आनी शेतान सामको भरता तें शेत सामके बारीक आसा तेन्ना चडशें पावस पडले कारणान तें अर्दान अर्द व्हांवन वयता ताचे खातीर शेतराक सामकें लॉस आनी थोडे सपोज उरले बी जाल्यार कितें जाता जेन्ना शेत पिकपा लागता पळय ती कणसां फुट्टात तेन्ना पावस अजिबात नाका पूण पाड पडलो पावस तेन्नाच चड पडटा आनी आसलेलेय शेत बी आख्खें कुसून उडयता तेचे खातीर फार्मर्स कितें करता म्हळ्यार फार्मर्स म्हळ्यार शेतकार कितें करतात तेमी शेतां आसा ती पयली ली लायना जेन्ना पावस सामको भरपूर आसता पळय तेन्ना लावपाक स्टार्ट करना तेमी तेमी कितें करता आपल्या मातसो टायम घेता पावस एक फावट गेलो की तेचे नंतर लावपा स्टार्ट करता तो हुंवार आसा तो एक फावट व्हांवन वचो म्हूण चड पावस आसा तो वसो कमी जावं तेचे नंतर मागीर ते शेतकार आपल्या कामा लागता आनी दुसरें हे म्हळ्यार जवण म्हळ्यार आमकां गोंयकारांक तिकट खूब आवडटा तिकसाण ना जेवणाक जाल्यार तें जवण आमच्यान जेवपाक अजिबात जायना आमगे हांगा नुस्तें बी खूब मेळटा तेका लागून नुस्त्याची कडी फ्राय करपाक मिरसांग ही जायच डोंगराळ भागांत ही आमगेली मेन काणकोणची मिरसांग आमी लायतात आनी आतां आतां हें वातावरण चेन्ज जाल्ले कारणान पावस तो तेचेर सामको परिणाम हाडटा तें मिरसांगो कितें जाता पावस पडले कारणान सामकी कुसपाक स्टर्ट जाता आनी आमी ती मदीं मदी ज्यो वाली लायतात मोगी तवशीं घोसाळीं त्यो बी पावसाचे थेंबे थेंबे सपोज पडत रावले तेजेर जाल्यार त्यो वाली कितें जाता त्यो किल्लोनूत येना तश्या तश्यो मरून आसा वयता ताका लागून हे आमगे शेतकार कितें करता आप आत तें पोर्स आसा जावं डोंगरा लायता त्यो मिरसांगो कितें करता तेमी मातशें कमी केल्या आनी लायताय बी जाल्यार मोळ अशें आसा पळय ज्या जाग्यार झाड ना म्हळ्यार पावसाचे उदक पडून थेंबे पडून पाड जावपाना त्या जाग्यार तेमी तें आपल्या मिरसांगा कामत लायता आनी थंयच्यान बी सपोज तांकां मिरसांगो मेळना पावना अशें दिसता पावसा टायमार तांकां सपोज तांकां पावना अशें दिसता जाल्यार तेमी कितें करताय एक पावटी शेत कापून जाले पावसाचे त्या सिजनाचे शेत कापून जाले म्हण्टकीर त्या जाग्यार तेमी मिरसांगाचो पोरस लायता आनी त्या पोरसाक आपल्या जाय तितले उदक घेवपाक मेळटा बांयचें जावं बोरींगचें कित्याक म्हळ्यार तेन्ना पावस आसना म्हणटकीर पावस आसा तो आमगे मिरसांगो पाड करपा हे मातशें कमी आसता आनी हे कानेलाचे उदक जे डेमाच्यान येता आनी बोरींगाचेय काडटा आमी तें कित जाता तें आमचेर डिपेंन्ड आसता म्हळ्यार आमकां कशें करून जाय तितलेंच आमी सोडपाक शकता तेका लागून आमगे हे शेतकार कित करता ही मिरसांग कमी पयशें आसूं तेका रेट तेंका ती लोकां विकता आसतना कमी पयशें ह्या मिरसांगे पळोवन आसतलाय तेमी कितें करता त्या रेटी बरोबर तेमी तें सारके ती आपल्याली हे बरोबर तेंगेली तें फायदो आस तो मेच जावपा खातीर तेमी कितें करता ती पावासा लायता ती मिरसांग लायना न्हू तेमी तेका लागून हे पोरसांक सामकी भरपूर मिरसांगो लावन दवरता हय तेगे फायदो तो हेका मेळोक जाय तो खंच्याय वाटेच्यान तांकां नुकसान जावं नाका तें तेमी पळयता आनी हे कितें करता तेमी हेच सगळ्या वर्साक तेमी तें करत येयला कित्याक पयलीच्या भशेन आता वातावरण ना म्हणटकीर आता लोकांनी कितें केला आपल्याल्याच घरा सायडीच्यानच अशें करून ती बेश्टी लायता पळय झाडाचेर वाल्यो बी लायता तशें करून तेमच्यानी लावपाक स्टार्ट केला कित्याक जे आमकां खावपाक पळय आसा तें सपोज पावस पाड करता जाल्यार घरांतलेच उदक घेवन तें करचे आमी अशी आता शेतकार करत येयल्या